जेह्के डंगर न साढ़े इस दा असेंगी बड़ा फायदा ऐ ऐग्रीकल्चर दे स्हाब कन्नै खाद होंदी गोहा होंदा ओह् अस अपनी जमीनें च पांदे ओह्दे कन्नै फसल त्यार होंदी ओह् असेंगी ऐग्रीकल्चर दा फायदा होई गेआ ते बाकी गवां दा दुद्ध होंदा दुद्ध दा मक्खन बनदा घ्यो बनदा जेह्का साढ़ा सेह्त आस्तै बड़ा फायदेमंद ऐ डंगर ते एह्दे कन्नै गै बक्करियां होई गेइयां मुर्गे होई गे मुर्गे न जेह्के ओह् मीटा दा बी कम्म दिंदे आंडे होंदे अंडे बी साढ़े कम कम्म आंदे न बक्करियां भिड्डां होई गेइयां भिड्डां जेह्कियां न मीट दा कम्म दिंदियां न इं'दी बी अस गोबर जेह्का ओह् खाद दे रूप च रूप च जमीनै च इस्तमाल करदे जेह्ड़ा ऐग्रीकल्चर दा असेंगी फायदा होंदा एह् बड़ियां लाभदायक चीज़ां न होर इसी अस होर बधाने आस्तै अच्छी नसल दे जानवर जेह्के हैन ओह् जियां दुए मुल्खें चा गवां औंदियां गवां न ओह् आई जान तां एह्दे कन्नै दुद्ध दी जेह्की ऐ ज्यादा ओह् बढ़ोतरी होई सकदी घट्ट डंगर रक्खियै ज्यादा फायदा अस लेई सकदे जियां इस बेल्लै अमरीकन गौ ऐ ते ओह् पंदरां बीह् किल्लो दुद्ध जेह्की ऐ इक टैमा दा दिंदी ते उसदे कन्नै जेह्कियां अस पंज सत्त गवां रक्खनियां ते पंजे सत्तें दे बजाय अस इक गौ रक्खियै बी असेंगी उसदा जेह्का फायदा होंदा दुद्ध ज्यादा होई गेआ ते जगह् बी घट्ट लगदी आदमी बी घट्ट लगदे उसी साढ़ै लाके च इत्थें इन्ना ओह् नेईं ऐ मालै दा बड़ा घट्ट ओह् ऐ इन्ने खास नी अस रक्खे दा मगर फिर बी इसी रक्खने आस्तै जेह्का ऐ ते ओह् बधियै नसल दी जेह्की ओह् ऐ जरूरत ऐ ते उसदे कन्नै लोकें गी लालच बी होना होर लोक जेह्के ज्यादा कम्म करदे